हमने बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के ब्रांडो के ट्रैक्टर्स देखे हैं जैसे कि महिंद्रा कम्पनी मेसी कम्पनी या पावर ट्रैक जैसी कम्पनी हर कम्पनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी के साथ अपने प्रॉडक्ट्स को लॉन्च करती है उसी तरह यह सभी ट्रैक्टर्स अलग अलग होते हैं और इसमें सब में अलग अलग ख़ासियत होती है सबसे अच्छी कम्पनी महिंद्रा की होती है क्योंकि यह बढ़िया से बढ़िया चीज़ हमें देती है और यह ट्रैक्टर्स हमें बहुत उपयोग में आते हैं हमें खेत की जुताई करनी हो तो उसमें ट्रैक्टर ही सबसे अधिक आवश्यक होता है क्योंकि बैलों से जुताई करने का रिवाज अब जा चुका है इसीलिए यह कई पारम्परिक तरीकों से भिन्न होते हैं